जोंनि चिरां जिल्लायाव गायनाय गिबि आबाद आनो जादों माइ मानोना माइखौ गाइनानैसो जोङो जोंनि नांगौमानि मानि उखैनाय एबा उदैनि गासै रसा नांनायफोरखौ जों सुफुंनो हायो बिजों लोगोसे जोंहा बे माइखौनो गायनायनिफ्राय गायबाय गायै गायै जोंहा लास्ट आव मोननाय महराव बे मोननाय जोंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइनि फिथाइनि माइखौ जों फाननानैबो जों जोंनि रांखान्थि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ जों सुफुंनानै लानो हायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि चिरां जिल्लायाव माइआनो गिबिसिन एबा माइआनो जोंनि असे होननानै बुंजायो मानोना जों बेयाव बर' नेपालि बायदि गासिबो हारि हारिसानि मानसिफोरानो माइखौ जोंहा गायनानै गावनि नांनायखौ सुफुंना लानो हायो बुंनो थाङोब्ला माइखौ जों गायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिमआव जा खस्थ' खालामो बे खस्थ'नि फिथाइखौ जों मोनहैफिनो जेरै जोंहा बे माइखौ फाननानैनो जों रां मोनो बे रां मोननायजों जों जोंनि गथ'फोरखौ गथ' गथायफोरखौ जों फरायसालियाव बिदिनो नांगौ गाननाय जोमनाय उखैनाय बायदि मैगं थाइगं बायनायनिफ्राय लानानै गासैसिम जों जोंनि खस्थ'नि फिथाइ जोंनो जों मोनफिनजोबो जोंहा माइ गायनायजों लोगोसे जों बायदि आबादबो मावनाय जायो जेरै सिबिं बेसर देमसि गय बायदि बायदि मावबावनाय जायो जोंहा दिमान्ड दंसिनो होननानै बुङोब्ला जोंनाव माइ

आजिखालि माइ गाइनायखौ गारनानै बयबो गय बागान खालामनायाव गय फिथाइनि खालाम नायाव बयबो गोसो होसै मानोना बिनिखायनो गासै दुब्लियाव आग्लायनानै थानाय दुब्लि लोगोसे माइ गाइग्रा दुब्लिखौबो जोंहा गय बागान खालामबाय आजिखालि दा माइनि दामआबो गोबां बारायबाय जोंहा माइखौ गोदोनि समाव दुइस' थिनस'जों मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा से रोजा बिसिम थांनाय जाबाय